अपनियें ताकतें और कमजोरियें दी गल्ल करचै तां साढ़ी मेरी जेह्की बड्डी सारे शां ताकत इयै ऐ कि आ'ऊं बडा मेह्नती ऐं शुरू चा गै अस स्ट्रगल करदे आए ते दिन रात मेह्नत करदे आए बचपन च इयां दिक्खो कि खेतीबाड़ी दा कम्म होंदा हा घरै आह्ले कन्नै खेतीबाड़ी करानी कन्नै गै हून इस टाइम दिक्खेआ जा तां बड़ा हारा जेह्ड़ा कम्म ऐ जेह्ड़ा ओह् अजें बी घ्याड़ी लाइयै गै करदे ते कन्नै गै जेह्ड़ी मेरी सब च बड्डी कमजोरी जेह्ड़ी ओह् ते एह् ऐ गरीबी ऐ सामनै लभदी ऐ गरीबी दे कारण जेह्ड़ा साढ़ा ग्राईं लोक न ओह् अग्गें नेईं बधी सकदे कि के उ'नेंगी उं'दे कश इ'न्ने साधन गै नेईं होंदे ते ओह् अग्गें बधी पान कन्नै गै एह् बी दिक्खेआ जंदा के बड़े बारी जेह्ड़ी अस ग्राईं लोक होंदे जेह्ड़े ओह् बड़ी मेह्नती होंदे ते मेह्नत दे स्हारे गै अग्गें बधदे असेंगी इन्ने छल शप्ट नेईं औंदा करना ते केईं लोक जेह्ड़े बाह्रा फिरी ओंदे बड़े दूरा दूरा फिरी औंदे उनेंगी एह् जेहड़े छल शप्ट न करने बड़े ओंदे ते ओह् लोकें गी धोखा देना धोखाधड़ी करदे ओह् अस केईं लोक होंदे जेह्ड़े अस हमेशा अपने बड़ी मेह्नत कन्नै अग्गें बधदे ते इ'यै साढ़ी सारें च बड्डी जेह्ड़ी साढ़े च ताकत होंदी साढ़ी ते बाकी सब तूं बड्डी स्ट्रेंथ घरै आह्ले न घरै आह्ले पूरा स्पोर्ट करदे कोई चीज़ बी चाहिदी होए दो मैंट्टें च आपूं भाएं रुक्खी खाई लैन भु'ञां सेई लैन पर अपने बच्चें गी ओह् कदें बी भु'ञां नेई सौन दिंदे जां ओह् कदें बी उं'दी कमी मैह्सूस नेईं होना दिंदे ते कमजोरी दी गल्ल करचै तां गरीबी ते कन्नै बचपन च शिक्षा नेईं मिलने कारण लोक जेह्डियां साढ़ियां कमजोरियां न ओह् रेही पेदियां कि अस हून कुतै बाहर नेईं चलना पवै मता असेंगी बड़ी परेशानी औंदी क्योंकि असेंगी ओह् चीज़ां गै पता नेईं होंदियां जेह्ड़ियां अस करी पांदे न